एतऽ जे छै हमरा सबके मिथिला पेन्टिंग जे छै से नाम छै अइमे जे छै योगदान जे छनि से अपन पड़ोसी जे छै जेना मुखिया जी भऽ गेलनि ओ सब जे छै ध्यान दै छथिन अइ सबपर ओ जे छै आगे कहय छथिन जे हमरा सबके मिथिला पेन्टिंगमे दियौ ध्यान कनी जेना कोनो किछुके जरूरत पड़य छै रकम तकमके तऽ ओ आगे भेजय छथिन आओर कहय छथिन जे नहि हेबाक चाही ई सब चीज फेर जे छै ओ डी एम लग गेल बाद फेर ओतऽ गेल हर जगह ओइसँ बड़का पोस्ट सभपर गेल अपन अपन बात कयलथि हन आओर अबय छनि आओर मुखिया जी हमर सबके जे छथिन से बहुत ही नीक आदमी छथिन आओर ओ जे छै से हर चीजके अबय छै मिथिला पेन्टिंग सबमे योगदान देनाइ अपन अपनो दिसनसँ योगदान दऽ दऽ दै दऽ दै छथिन आओर हुनका हमर सबके जे वार्ड मेम्बर यऽ ओहो ध्यान दै छथिन बहुत अइ सबके चीजपर आओर ई की कहब जे हिनका सबके जे बहुत ध्यान दै छथिन हिनका लेल धन्यवाद आओर दै छथिन ध्यान ई ध्यान दै छथिन तकर बादे आगे बढ़तइ कार्यक्रम जेना मिथिला पेन्टिंग सब और ठीक छै ईपर ध्यान दियौ